मां पंहिंजे शरीर जे कुझु कुझु जॻहियुनि जूं दिक़तु सां हला थो जंहिंमें घुटननि में सूर आहे पुठ में कमरि जी नसु दबियल आहे ऐं गॾु शुगर जी बीमारी बि आहे ब्लड प्रैशर बि आहे ऐं हथु पैर बीहण सां मुंहिंजा सुन थी वेंदा आहिनि छा मां हिन बीमारियुनि जो इलाज कराइण में मूंखे वीमे कंपनी खे काल कयो करियो ऐं पंहिंजे हाल जी मैडिकल जो छा मिलंदो ऐं केतिरो मिलंदो कहिड़े मर्ज जे इलाज लाइ मिलंदो ऐं कहिड़े हस्पताल में मिली सघंदो आहे जे हवाले जे तर मूंखे ॿुधायो